علی گڑھ میں سر سید كے بہت قصے ہیں جیسے كہ جو كہ مینلی اے ایم یو بنانے كے لیے تھے جیسے كہ وہ مسجد وہ مسجد میں چندہ مانگنے جاتے تھے اكثر اُنہیں لوگ جوتوں كی مالا پہنا دیا كرتے تھے اور ہر گھر میں جاتے تھے چندہ لینے چاہے وہ ہندو دھرم كا ہو مسلمان دھرم كا ہو یا كسی اور دھرم كا ہو یہاں تک كہ یہ نوبت آئی كہ وہ طوائفوں كے پاس بھی چندہ لینے گئے طوائقوں سے چندہ لیا اور میلے تماشے ہوتے تھے وہاں پہ بھی جاتے تھے وہاں تک اُنہـوں نے ناچا چندے كے لیے اور وہ اور اتنا وہ قوم كے لیے تھے كہ وہ آكسفورڈ گئے كیمبرج گئے اُنہوں نے دیكھا كس طریقے سے اسكولس وہاں كے جو كالجیز ہیں كس طریقے سے بنے ہوئے ہیں بكس ہو گئیں یہ سب چیزیں اتنی ساری چیزیں كس طریقے سے مینجمنٹ كرنا ہے مینج كیسے كرنا ہے یہ سب چیزیں پھر وہ اے ایم یو میں اُنہوں نے یہ سب چیزیں دیكھیں تو اُنہوں نے اُسی طریقے سے اے ایم یو كو ڈیولپ كیا مول مولانا آزاد لائبریری بنائی جس میں كہ لاكھوں كتابیں ہیں اتنے ڈیپارٹمنٹس بنائے اے ایم یو میں اور اے ایم یو كو ایک ون آف دا بیسٹ یونیورسٹی بنا دیا اُنہوں نے